हैलो सर ओह् गड्डी बुक करानी ही फैमिली ही साढ़ी ते ओह् शिवखोड़ी जाना हा शिवखोड़ी जाना हा सर हां जी सर सर पूरी फैमिली ऐ पंज बंदे न अस जी अज्ज ही निकलना रातीं हां अट्ठ नौ बजे हारी होर

सर ओह् कोई अट्ठ साड्ढे अट्ठ नौ बजे तक नौ बजे शा पैह्ले पैह्ले निकली जाना ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर मी बैक काल करी में फ़ोन करी लैगा ठीक ऐ सर जी सर ठीक ऐ